आमच्या भुरगेपणांत आमी जात्रेक वताले पूण म्हाका याद आसा त्या नुसार माघ पौष माघ फाल्गून अश्या दोन तीन म्हयन्यांत जात्रा उरतात आमचे गांवची जात्रा जी आसा ती फाल्गूनांत भितर फाल्गून कृष्ण पंचमी आनी श्रेष्टी दोन दीस मोठी जात्रा तातूंत भितर तरगांचो उत्सव आसता तातूंत लोक सहभागी जातात हांव ल्हान आसतना आईच्या हाताक धरून म्हणजे आईच म्हाका घेवन वताली बाबाय घेवन वताले पिल्लुको घेवप फुगे घेवप खाजे घेवप अशें सगळे आमी जात्रेक करताले खाजेकार खाजे घेवन येतालो आनी आमकां फुकटूच दितालो कित्याक आमी ल्हान आशिल्ले त्या शिवाय त्या सोडाच्यो बाटल्यो वेगळ्यो पद्दतिच्यो उरताल्यो ताचो लिंबू सोडा आमी पिताले थंडगार असो आता सारके फ्रीज नाशिल्ले पण आमकां जात्रेक वेगवेगळ्या प्रकारची सादारणता खेळणी आसतली किंवां त्यो गाडयो आता सारकीं म्हारग वस्तू नाशिल्ल्यो पण आता आमी चार आण्यां पासून धा पयशें पासून वेगवेगळ्या सादारणता पांच रुपया म्हणल्यार चडात चड अशें उरतालें खाजें सुद्दां रुपयान किलो आशिल्लें हें म्हाका याद आसा आनी आमी जात्रेक वचून देवाचें दर्शन घेवप आनी मागीर लोक येताले पण जात्रा आमकां केन्ना येता रें अशें जातालें आनी आमी खरेंच त्या जात्रेंत रमबाण जाताले